सुपौलके अर्थव्यवस्थाकऽ लेल स्थानीय उद्योग मखान सिंघार उत्पादन आओर कृषि भी अछि ई उद्योग या व्यवसायके विकास अपना क्षेत्रमे भेल मखानके खेती कयल जाइत छै जाहि वजहसँ मखान उत्पादन भेलय कखनहुँ काल जहन बारिशके समय होयत छै तऽ एतेक बरसा भए जैत छै कि मखाने बहि जाइए आ जहन बारिश नहि होइत छै छे बारिश के समय नहि छै धूपके समय छै गरमीके समय छै तहन पानि पटाके जे छै से मखानके उत्पादन करय पड़ै छै कृषिए छै तऽ कोनो चीजके यदि हम बीज लगाबय छिए तऽ ओकर पूरा देखभाल करयलऽ जे छै से पानिके कमी भए जाइ छै गरमीके समयमे आ जहन बाढ़िके समय आबैत छै पानि एतेक जादा चलि आबैत छै कि फसलके डुबा दैत छै इएहसभ समस्याके सामना करए पड़ैत छै एहि क्षेत्रमे आउर ईसभ उत्पादन जे छै से अपना अर्थव्यवस्थाके लेल विशेष महत्वपूर्ण छै आगुओ जे छै से कृषि अखन चलि रहल छै अखन बारिशके समय छै तऽ बहुत किसानके जे छै से फसल डूबि जाइत छै ई समस्या छै